खेती आजकल बहुत ही अच्छा तरहसँ होने लगा है जैसे कि आधुनिक तकनीकके कारण जैसे पहिलेके जमानेमे बैलसँ आदमी हल जोतता था जोतऽ रहै जोड़ैत रहै अभीके जमानेमे ट्रेक्टरसँ तुरत जोता जा हैय आओर जैसे आलू रोपैके लेल आदमीके कुदालके जरुरत पड़ैत रहै कुदालसँ सब आदमी एक एक आलू जमीनपर गिराबैत रहै आओर दूसरा मट्टी डालैत रहै अभी आधुनिक तकनीकके कारण अभी मशीनके द्वारा ही आलू उपरसँ डालै हय आओर नीचे अपने रोपा जा हय ओकरामे कोइ कोइ भी कुदालके जरुरी नहि पड़ै हय इसी प्रकार जैसे कि ओलका खेती ओलके खेतीमे ओल उखारके आदमी ओकरा साफ सुथरा कर लए हय आओर आओर प्रेसर मशीनके द्वारा ओकरासँ बहुत अच्छा तरहसँ साफ कर लै हय आओर पहिले गड्ढा खोदके ओकरा पानि डालके आओर हाथ सँ सफाइ करैत रहै आओर कपड़ासँ धौवैत रहै ओकरा बोरासँ धोवैत रहै अभी प्रेसरसँ बस पाँच मिनटमे धो लै हय इसी प्रकारसँ धान काटेमे पहिले आदमी सब मजदूर सब केचियासँ या हँसुआसँ उसको काटैत रहै अभी मशीनके द्वारा मशीनके द्वारा ही तुरत धान काट ली हय आओर धान काटैमे कुछ ही समयमे धान काट लै हय पहिले आदमी हँसुआके प्रयोग जादा करैत रहै जैसे कि एक बीघा धान काटैमे पाँच या दस मजदूर लग जाइत रहै अभी ओही एक बीघा या दो एकर धान काटैमे बस एक घण्टा या आधा घण्टा काफी हो गेलै एक बार मशीनके द्वारा एक तरफसँ पुआल या निकलते रहै हय आओर आगेसँ धान निकल जा हय उसी प्रकारसे आओर भी खेती करैमे तुरत हो जा हय जैसे कि आलू रोपनेके मशीन आओर ओल धोनेके लिये प्रेसर मशीनके यूज करे लगले हे आदमी आओर कुछ दिनके बादसँ उससे भी जादा अब मोटर से ही हर चीज हो रहलै हय